तुमचें कंपनीचें बेगिटाचें बॅग पळय हांवें घेतिल्लें तें खुबूच सुंदर आसा ताजे फर्नि फिनीशिंग खूब सुंदर भितर खण आनी चेन्स बी खूब टायट आनी सुंदर सारके बेस्ट परफेक्ट फिट कशें आसा हँडलाय बी वेरी स्ट्रोंग आनी खंयूय व्हरपाक बरें सुंदर दिसता ट्रेवलिगांक लग्नाक खंयूय यूज जाता मल्टी यूज तें खूब आवडलें आमकां तें